अस अज्ज थुहानूं घर बक्खरी बक्खरी चीजां बनाने दे बारे च दस्सने आं जि'यां अस घर बनाई सकने पीने आह्ली घर अस केह् केह् चीजां बनाई सकने गर्मियें च अस केह् पीन्ने होन्ने कोल्ड ड्रिंक जूस होई गेआ ठंडा पानी होई गेआ फिर ठंडा ओह् निंबू पानी होई गेआ ठंडा जूस होई गेआ ठंडा गै श ओह्दा शरबत होई गे ठंडे रेह्ड़ियें दे जूस होई गे बांटे आह्ला जूस होई गेआ होर सर्दियें च अस केह् पीन्ने होन्ने जि'यां चाह् होई गेई गर्म गर्म जेह्ड़ी चीजां होंदियां हैना चाह् होई गेई काफी होई गेई निंबू आह्ली चाह् होई गेई जिसी अस केह् आखने होन्ने काह्वा ते फिर उसदे बाद होर बी बड़ी सारी काफी होई गेई है ना ते पैह्लें अस बनाना सिक्खने आं रूह् अफ्जे आह्ला पानी जेह्ड़ा अस गर्मियें च पीन्ने होन्ने हैना गर्मियें च पीन्ने होन्ने जेह्ड़ा अस पानी रूह् अफ्जे आह्ला पैह्लें इक लेई लैनी असें रूह् अफ्जे दी बोतल कन्नै गै टकाई लैनी ठंडे पानी दी बोतल कन्नै गै टकाई लैना असें बर्फ दा टुक्कर ते इकक्क लेई लैना पतीलू निक्का ओह्दे बिच्च पाना असें कोली हारा पानी पानी पाना पानी बिच्च पाइयै नी असें जिन्ने गलास चार गलास बनाना होग असें पानी ते चार पंज चमच खंडू दे पाई लैने मिट्ठा पानी इ'यै होंदा जेह्दे बिच्च खंड शैल तेज होए है ना ओह् तत्ते पानी च असें घोली ओड़नी खंड क्योंकि गर्म ठंडे पानी च खंड निं घुलदी ते ओह् शैल घोली लेई पैह्लें फैंटी फुटी लेई शैल घुली गेई ओह् ते उप्परा पाई लैना रूह अफ्जा ते रूह अफ्जा पाई लैना ते रूह अफ्जा मिक्स करना फिर असें ठंडे पानी दी बोतल पाई ओड़नी ते बर्फ जेह्ड़ी पानी निक्के निक्के टुक्कर करियै बिच्च पाई ओड़नी ते ओह् अस सर्व करी ओड़नी ठीक ऐ एह् होई गेआ रूह् अफ्जे आह्ला पानी रूह् हफ्जे आह्ला पानी इक होंदा निंबू पानी इ'यां गै असें कोल कश चार निंबू रक्खी लैने ते चार निंबू रक्खी लैने चार गलास अगर पानी बनाना होग बड्डे बड्डे किल्लो दे किल्लो किल्लो दे गलास पैह् उ'यां गै असें खंड घोलनी ठंडे थोह्ड़ा जेहा पानी लेइयै जेह्ड़ा असें कोसा पानी होग मतलब जेह्ड़ा ठंडा नेईं होग ओह्दे च असें खंड घोली लैनी ते फिर उसदे बाद खंड घोलियै असें ठंडा पानी पाई ओड़ना ते निम्बू नचोड़ियै पाई लैने ते बीऽ कड्ढियै बाह् सुट्टी ओड़ने ते एह् होई गेआ निंबू पानी ते इक जूस जूस अस केह्दे बनाई सकने मौसम्मियें दा जूस होंदा होर मसम्मी दा जूस अनार दा जूस हर इक चीज़ दा जूस बनी जंदा घर ओह् उ'यै मिक्सर उ'यै मिक्सर च असें पीह्ना होंदा ते जूस निकली जंदा ते फिर गर्मियें आह्ली केह् सर्दियें आह्ली केह् केह् चीज़ां होई गेइयां पैह्ली गल्ल चाह् चाह् ऐसी चीज ऐ जेह्ड़ी सारें गी पसंद होंदी ऐ ऐसा कोई बंदा होग कोई गै होग जिसी चाह् नेईं पसंद होग मिगी ते चाह् बड़ी पसंद ऐ ते में थुहानूं चाह् बनाना सखान्नी लोक केह् करदे दुद्ध आह्ली चाह् पींदे इक दुद्ध आह्ली चाह् बनांदे इक पानी पाइयै चाह् बनांदे इक पैह्लें असें पानी आह्ली चाह् दिक्खी लैने कि'यां बनांदे असें लेना अगर असें दो कप्प चाह् बनानी ऐ असें इक कप्प नापियै पानी पाई लैना उसी असें केह् करना गड़कन देना थोह्ड़ा उब्बली जाए ओह्दे बिच्च पत्ती पाई ओड़नी लाची पाई ओड़नी सौंफ पाई ओड़नी फिर ओह् होंदा दालचीनी पाई ओड़नी ते फिर उसदे बाद अस तुलसी दे पत्तर पाई सकने अदरक पाई लैना थोह्ड़ा अदरक पाना अदरक दे बाद शैल गड़कन देनी जेल्लै ओह् अद्धा कप्प पानी बचे फिर असें केह् करना डेढ कप्पी हारा थोह्ड़ा जेहा होर दुद्ध पाई ओड़ना ओह्दे च ठीक ऐ ते फिर दुद्ध पाई ओड़ना दुद्ध रक्खी ओड़ना इ'यां गैसा उप्पर असें उसी शैल गड़कन देना गड़की जाए जेल्लै ओह् ठीक ऐ गड़की चाह् शैल उसी जेह्ड़ी कौली आह्ली कड़छी होंदी ओह्दे कन्नै शैल लांदे रौह्ना इ'यां चाह् गी रेड़े दिंदे रौह्ना ओह्दे कन्नै शैल चाह् रिज्झदी हैना रिज्झदी ते फिर असें केह् करना ओह्दे बिच्च अगर असें दो कप्प चाह् बनाई ते दो कप्प नापियै असें ओह्दा खंड पाई ओड़नी है ना खंड पाई ओड़नी ते फिर उसी गड़काई लैना शैल मिक्स करियै थोह्ड़ी देर ओह्दी जुल्लै धोड़ी ओह्दी घज्जै उप्पर समझो चाह् रिज्झी दी निं ऐ शैल करियै उसी रिज्झन देना जैल्लै धोड़ी ओह्दी घज्ज निं उप्पर दी मुकदी एह् चाह् होई गेई चाह् बनानी दस्सी दित्ती है ना केह्ड़ी ही एह् पानी आह्ली इक होंदी दुद्ध आह्ली चाह् ओह् अस कि'यां बनान्ने होन्ने जि'यां असें दो कप्प चाह् बनानी ऐ असें लेई लैना दो कप्प दुद्ध थोह्ड़ा जेहा होर पाई लैना कि गड़की गड़की घट्टी बी जाना ऐ दुद्ध ठीक ऐ एह् असें पतीलू चढ़ाई ओड़ना गैसा उप्पर ते इसी शैल बुआला आन देना इक इक उबाला आई गेआ ते असें एह्दे च केह् पाई ओड़ना पत्ती पाई ओड़नी अद्धा चमच इक चमच कोई तेज पत्ती होऐ ते पूरा चम तेज पत्ती होऐ ते पूरा चमच ते पौना निं अगर तेज नेईं होऐ ते पूरा चमच पाना पौना अद्धा तेज साढ़े घर ते तेज पत्ती अस अद्धा चमच पाई लेआ ठीक ऐ फिर ओह्दे बाद असें अद्धा चमच पाइयै चाही बिच्च ओह्दा दुद्ध बिच्च ओह्दा पत्ती दा ते लाचियां पाई लेइयां दो कन्नै पाई लेई मिट्ठी सौंफ दाल चीनी ते होर कन्नै खुश्बू ताईं पांदे दाल चीनी मिट्ठी सौंफ बी ते अदरक पाई लेआ थोह्ड़ी इ'यां थोह्ड़ी त्रिक्खी त्रिक्खी चाह् पीने ताई गला खराब होए गला साफ होई जंदा अदरक पाई लेआ फ्ही उसी गड़कन दित्ता शैल कोई पंज मिंट्ट जेल्लै उसी बोआल आइयै इक दो शैल रिज्झी चाह् फिर असें ओह्दे बिच्च लास्ट च पानी खंड फिर गड़कन दे न उसी शैल करियै गड़की ओह् गड़कन देओ गड़कन देओ शैल करियै फ्ही जेल्लै ओह्दी घज्ज होंदी जेह्ड़ी ओह् मुक्कग बल्लें बल्लें बल्ले ते चाह् बी घट्ट होई जानी थोह्ड़ी जेह्ड़ी असें अद्धी कप्पी ताइयें पाई ही कि साढ़ी चाह् घटे निं ओह् गड़की गड़की घट्ट होई गेई साढ़ी दो कप्प चाह् त्यार ऐ दो कप्प टी तुमने पी हमने पी ही ही ही एह् इक क्हावत ऐ इ'यां हिंदी दी जेह्ड़ी अस रीलां दिक्खने होन्ने उत्थै बोलदे एं ते फिर उसदे बाद असें केह् करना हून अस केह्ड़ी चाह् पीना पसंद काफी लेई लैओ काफी कि'यां बनांदे इ'यां पतीलू लैना लाइटर तुप्पना गैस बालनी गैस बाल्लियै पतीलू धरी ओड़ना गैसा उप्पर ते पाई ओड़ना बिच्च दुद्ध बक्खरे बक्खरे तरीके दी बनांदे सारे काफी में अ'ऊं ते इ'यां बनानी होन्नी बिच्च पाई ओह् काफी काफी पोआनी पैह्लें ते दुद्ध गी बोआला कराई लैना फिर असें पानी काफी काफी पानी शैल गड़कन देना फिर पाई लैना मिट्ठा ते उसी बी शैल रेड़े देई देई देई देई देई देई शैल पकाई लैना ओह् बनी गेई काफी काफी बनाना बड़ा आसान ऐ ठीक ऐ असें बनानी हून पानी आह्ली काफी असें पाई लेआ इक मग्ग पानी दुद्ध आह्ला मग्ग होंदा जेह्ड़ा दुद्ध पींदे ओह् मग्ग पानी पाई लेआ शैल गड़कन दित्ता बोआला आन दित्ता असें पाई फिर ओह्दे च काफी काफी पाई इक चमच ते ओह् इक चमच पाई ते खंड बी नाल ई पाई दित्ती ओह् अस कप्प बिच्च पाई लेई कप्प बिच्च पाई लै ओह् पानी गड़काइयै ते उप्परा उप्पर असें पाई लैना दुद्ध ओह्दा जि'यां जि'यां जि'यां जि'यां रंग चेंज होंदे जाह्ग ओह् काफी बनी जानी हैना दुद्ध पांदे जाना पांदे जाना ते ओह् इक पानी आह्ली काफी त्यार होई गेई ते इक ब्लैक टी होंदी ऐ ओह् थुहानूं ओह् बी असान गै असें केह् करना पानी चाढ़ना पतीलू बिच्च उ'यै गैसा उप्पर गड़कन देना ते पाई ओड़नी पत्ती ओह्दी ओह्दे च खंड ते पौंदी निं ऐ ब्लैक टी बिच्च ब्लैक टी बिच्च खंड हैनी पौंदी ते खंड हैनी पौंदी ओह्दे च ते ओह् ब्लैक टी बस इ'यां गै पूनियै कप्प बिच्च लेई लैनी ते ओह् होई गेई ब्लैक टी हून अस केह् दस्सगे थुहानूं हून असें थुहानू दस्सनी सब तों शैल चीज जेह्ड़ी लैमन टी ओह्दे फायदे बी दस्सनी आं लैमन टी होंदी जेह्ड़ी ओह् बड़ी ज्यादा सुआद लगदी ऐ मिगी लैमन केह् होंदा निम्बू निम्बू आह्ली चाह् जिसी अस काह्वा आखने होन्ने अपनी डोगरी च कवा बनाई लैना कुसै दे ढिड्ड पीड़ होई इ'यां गैस होई दी होए ओह् बी ठीक होंदी कन्नै सोआद लगदा मिगी ओह् बनाई लैना ओह् बनाई लेआ कवा कि'यां बनाना असें पानी लैना इक कप्प बनाना हैना कवा इक कप्प पानी लेआ असें ओह् उब्बलन दित्ता गैसा उप्पर चाढ़ी दित्ता पतीलू बिच्च शैल उसी बोआली लेआ ते ओह्दे च पाई दित्ती खंड खंड बी शैल मिक्स होई गेई गड़की ओह् बी ओह् ते फिर इक छाननी जे पूनी आखदे उसी ओह् लेई लैनी ओह्दे बिच्च पत्ती पाई लैनी ते इ'यां पत्ती ल्हानी ल्हानी ल्हानी ल्हानी ल्हानी शैल करियै ओह् जेल्लै काले रंग इ'यां ब्लैक काफी आंह्गर ब्लैक टी आंह्गर ओह्दा ओह् होई जंदा ना रंग पानी दा ओल्लै धोड़ी असें उसी करी लैना बिच्च ते फिर असें निंबू कट्टना निंबू दे बीऽ कट्टियै बाह्र सुट्टने बाह्र सुट्टने ते असें निंबू नचोड़ लैना बिच्च ते ओह् ओह्दा थोह्ड़ा जेहा लून बी पाई लैना इ'यां असें डब्बे बिच्च पाई लैना इयां असें कप्प बिच्च पाई लैना गैस बंद करी ओड़नी ते एह् लैमन टी बी साढ़ी बनियै त्यार ऐ इ'यां गै